मैं आमतौर पर एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अपना प्लान पहले से ही तैयार कर लेता हूँ कि मुझे कब कहाँ और कितने दिनों के लिए जाना है एवं मैं यह भी सुनिश्चित कर लेता हूँ कि मेरा सामान या लगेज ज़्यादा न हो ताकि मुझे सफ़र में किसी प्रकार की दिक्कत हो जिस जगह मुझे घूमना है तो मैं वहाँ का प्लान तैयार करके रखता हूँ और वहाँ पर मुझे होटल भोजन और लोकल टैक्सी की सुविधा पूरी मिल जाए मैं इसको सुनिश्चित कर लेता हूँ ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय घूमने में जाए न कि इन सब चीज़ों को ढूंढने में